جیسا کہ ٹیکنالوزی ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے آج کے جمانے میں کیونکہ آج کے زمانے میں ہر کام فون سے ہی کرتے ہیں ہم لوگ جب بڑے ہوئے ہیں جب سے تب سے ہم لوگ فون کو دیکھتے آ رہے ہیں بہت لابھ ہوتا ہے آج کل تو یوں ہے کہ فون کے ذریعے نیٹ ذریعے ہم سب کما بھی کمایا جا سکتا ہے انکم کیا جا سکتا ہے کمائی کا ذریعہ بھی کھل گیا ہے ہم لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگ اس سے بہت لابھ اٹھاتے ہیں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے اسی لیے آسان ہے کیونکہ ہم لوگ جب سے بڑے ہوئے ہیں تب سے یہ بڑا فون دیکھتے آ رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارے آج سے جو مطلب کہ جو پہلے زمانے کے بزرگ ہیں بزرگ ہے جو کہ جس کے زمانے میں یہ فون نہیں تھا تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے وہ ٹچ فون سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ چلا نہیں پاتے ہیں کہ نیٹ کیسے چلتا ہے کسی سے بیڈیو کال کیسے کیا جا سکتا ہے کسی سے آپ کالنگ پہ بات کیسے کی جا سکتی ہے کسی کو ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں مطلب کہ بہت ساری بات ایسی ہے جو کہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیپیڈ فون زیادہ ضروری ہے مہتو ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بٹم کے ذریعے سے وہ کسی کو کال کر سکتے ہیں اور آج کل تو ایسا ہے کہ وائس بھی ہے کیونکہ لوگ بول کر کے بھی کچھ منگا سکتے ہیں تو وہ جس کو جانکاری ہو تو صحیح لیکن جو نہیں جانتے جیسے کہ بوڑھے بزرگ ہے نہیں سمجھ پاتے ہیں جو پہلے زمانے کے ہیں پہلے کے زمانے میں تو یہ فون تھا نہیں تو لوگ اتنا نہیں سمجھ پاتے تھے اب ہے اب کے لوگ سمجھدار ہے بچے لوگ سب بچے جوان سب چلا لیتے ہیں ایزی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ فون انٹرنیٹ کے ذریعے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے لوگ پڑھائی کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے لوگ پڑھائی کرتے ہیں بہت سارا کام مطلب زیادہ تر کام ہم نیٹ سے ہی کرتے ہیں فون سے ہی کرتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی ہم لوگ کے لیے تو آسان ہے لیکن جو نہیں جانتے ہیں جو نہیں کر پاتے ہیں جیسے جو کہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے آج کہیں نہ کہیں وہ نہیں چلا پاتے ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں کوئی کوئی کسی کو ہم سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو وہ کوئی ایک ہلکا ملکا کر بھی لے گا لیکن زیادہ نہیں چلا پائے گا کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں ان کے لیے کیپیڈ فون ہی زیادہ صحیح رہے گا کیونکہ وہ اسی فون میں کسی سے بات کر سکتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ٹیکنالوجیج کا ٹیکنالوجی جو ہے تو ہم لوگ کے لیے آسان ہے جو اسٹرینٹ ہے جو زبان لڑکا لڑکیاں ہیں یہ کیونکہ وہ لوگ اپنی پڑھائی کرتے ہیں آنلائن کلاس کرتے ہیں آنلائن کوئی ورک کر رہے ہیں پھر یا پھر مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کچھ بچے یوز کر رہے ہیں تو ہم لوگ کے لیے تو لازمی مطلب کہ آسان ہے ہم لوگ چلاتے ہیں جب سے بڑے ہوئے تو اس کو ہاتھ میں لے کر ہی بڑے ہوئے تو ہم لوگ چلا لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں جو نہیں سمجھتا ہے ان کو سمجھانا ضروری ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں لابھ ملنا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہونا چاہیے جو اس کو سمجھا سکے اور ان کو سکھا سکے کہیں نہ کہیں ایسی سروس ہونا چاہیے جو کہ بزرگ لوگ کو فوری فون چلانے یا سکھانے کا ذمہ لے سکے اس کو سمجھا سکے اور آگے کے طور پہ تو یہ ٹیکنالوجی بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی اہمیت ہے بہت مان رکھا جاتا ہے ان لوگوں کا ان چیز کا کیونکہ یہ لوگ ہمارے جیون میں بہت ہی خاص ہے